मुजफ्फरपुर जिलामे कथि कहै छै ई धरती अथि नदी आओर नाल जेतना हय नऽ से कथि कहै छै एहिके लेके अथि बढ़ि गेलक हँ गर्मी कि जे अपना बिहारमे तऽ सभ पेड़ पौधा जेतना होइया सभ आदमी धीरे धीरे काटले जाइया एहिके लेके हरिआली पेड़ पौधा कटल जाइत छै एहिके लेके तापमान बढ़ल जाइत छै तापमानके कारण आदमी गर्मी से आदमीके केतनाके उल्टी केतनाके दस्त इतना जे होइ लगैत छै गर्मीके पाके ने आदमी अपना से बीमार अपने अपना मौत मतलब आदमी अपना हाथेमे हय आदमी करैत छै लेकिन गर्मी बढ़बे करतै कि जे नदी नालमे थोड़ा मोड़ा पानी हय एहिके लेके हथिआ जेना झकड़ चढ़ल हय जेना एतना पानि होइतै कि जे नदी नाल अभीके समयमे भरल रहितै लेकिन नदी नालमे पानी नहि छै एहिके लेके आ पेड़ो पौधा नहि छै कम सम पेड़ पौधा छै जहिके लेके तापमान बढ़ल हइ तापमानके कारण आदमीके बहुत जादा तबियत खराब हो पबैत छै एहिके लेके आदमी बीमार पड़ैत छै